मूंखे नंढे हूंदे खां वठी गाना ॻाइण जो शौक़ु आहे नंढे हूंदे खां वठी मां गाना ॻाईंदी आहियां पर घर में रोज़ु गानो ॻाइण जी कोशिश कंदी आहियां पर अगरि मूंखे का दिक़त ईंदी आहे या गाना ॻाइण में गले में खराश थींदी आहे त मां सुबुह जो गरमु पाणी में नमक विझी पीअंदी आहियां ऐं तंहिं करे मुंहिंजे गले खे राहत मिलंदी आहे ऐं हुन खां पोइ कारा मिर्च या मीठी काठी चुसींदी आहियां हुन सां मुंहिंजे गले में खराश लई वेंदी आहे ऐं जंहिं करे गाना ॻाइण में आसानी थींदी आहे ऐं रोज़ु मां माखी बि वठंदी आहियां जंहिं वजह सां मुंहिंजे गले मां खराश लई वेंदी आहे ऐं इनकरे गाना ॻाइण में आसानी थींदी आहे छाकाणि त मूंखे गानो ॻाइण जो शौक़ु आहे ऐं मां नंढे हूंदे खां वठी गानो ॻाईंदी आहियां हिन वाता की मुंहिंजो गानो सभु ॿुधी करे मुंहिंजो नालो निकिरे ऐं सभिनी खे मुंहिंजो गानो इयं वणे इनकरे मां गानो ॻाइण जी कोशिश कंदी रहंदी आहियां ताकी हिन में का बि दिक़त न अचे का बि परेशानी मुहिंजे लाइ न अचे हिन ई करे मां इअं ई कोशिश कंदी रहंदी आहियां त मूंखे गानो ॻाइण में का बि दिक़त न अचे जंहिं वजह सां मूंखे गानो ॻाइण जे वक़्तु सभिनी जे साम्हूं का परेशानी अचे इनकरे मां सभिनि शयुनि जो ध्यानु रखंदी आहियांं त मां सभिनि जे साम्हूं गानो सुठी तरह सां ॻाए सघां ऐं सभिनी खे इहो मुंहिंजो गानो वणे ऐं सभिनी जे साम्हूं मुंहिंजो नालो निकिरे ऐं मां सभिनी जे साम्हूं गानो ॻाइण जी कोशिश हमेशह कंदी रहा हिनजे वजह सां मूंखे हिन में ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे